ایک ہزار تین سو پچاس دو ہزار تین سو چھبیس پانچ ہزار چھ سو پچاس نو ہزار تین سو نبے سات ہزار آٹھ سو چھبیس